हिंदू जो हिंदू रीति रिवाज से शादी लड़के लड़की वाले के घर जाते हैं फिर लड़की वाले लड़के के घर फिर लड़के लड़की में अपना रिश्ता तय हो जाता है उसके बाद बरीक्षा होता है बरीक्षा के बाद डेट रखा जाता है तिलक का फिर शादी का तिलक में में पैसा हो गाड़ी हो जो लेनदेन लिया जाता है वो करके करते जाता है उसके बाद शादी के लिए ये दो परिवार एकजुट होते हैं उसके बाद में शादी होती है शादी के बाद लड़का वाले के घर जाते हैं वहाँ अपना गिफ्ट जो भी देते हैं सभी फिर अपने अपने गिफ्ट देते हैं अपना फिर हिंदू रीति रिवाज के कारण

मंदिर जहाँ चाहे वहाँ घूमते हैं भगवान की दर्शन करते हैं घूमते फिरते लोग हैं उसके बाद वे परिवार हो फिर अपना जीवनयापन करते रहते हैं करते हैं